जैसे हमारे लोग के गाँव में सर्प अगर किसी को काट लिया तो हम लोग सबसे पहले

कुआँ पर बैठा करके खूब नहवाएँ क्योंकि उनको जहर पैदा न हो फिर कुआँ पर बैठा के नहवाते हैं कब तक जब तक उनको ठण्ड न लगे जब ठण्ड लगती है और तब वो बोलते हैं कि हाँ ठण्ड लग रही है तब नहवाना उनको बंद कर दे और नीम का पत्ता उनको इतना खिलाते हैं कि जब तक उनको मीठा तीखा न लगे जब तक मीठा लगता है तो नीम का पत्ता खिलाते हैं मौ खूब नहवाते हैं अगर उससे नहीं ठीक हुआ तो उनको देशी घी भी पिलाते हैं क्योंकि वो जब घी अन्दर शरीर में रहेगा तो जहर जल्दी पैदा नहीं होने देगा

तो क्या करते हैं कि वो सील और जो लोढ़ा होता है उससे पीसते हैं पीस करके उसको एकदम अच्छे से उसको गिलास में घोलते हैं क्योंकि दो गिलास के लगभग उनको पिलाया जाता है पिलाएँगे और बोलेंगे इनको खूब नहलाओ जब तक ठण्ड न लगे तो जब ठण्ड लगने लगता है और नीम का पत्ता जो है जब तीखा लगता है तो हम लोग मान लीजिए कि उनका जहर चौबीस घंटा तक उनको हम लोग सोने ही नहीं देते हैं क्योंकि सोएँगे तो जहर पैदा हो जाएगा जब सोने ही नहीं देंगे जागते रहेंगे दिक्कत होगा तो खुद ही पता चलेगा और जब सो जाएँगे पता लगेगा जहर पैदा हो गया किसी को पता ही नहीं चला तो अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो डाक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर अपना इलाज करते हैं और वैसे तो गाँव का ही दवा से आराम मिल जाता है शायद ऐसा है कि किसी को नहीं मिला कि डॉक्टर के पास गए नहीं तो जड़ी बूटी हमारे गाँव के इधर है तो मिल जाता है और जैसे मधुमक्खी है मधुमक्खी काट ली उसके बाद मधुमक्खी काटे पर सूजन हो चालू हो जाता है और दिदोरा जैसा पड़ना चालू हो जाता है जिनको काटती है उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो हम लोग के के इधर क्या करते हैं कि पहले तो बोलते हैं कि गाँव का दवा है कि पहले जिनको मधुमक्खी काटे बोलते पहले अपने बाल में खूब रगड़ो

कि शहद लगाते हैं उसपे जब शहद लगा देते हैं तो अगर उससे अगर आराम नहीं मिला तो फिर तो वही ड डाक्टर के पास दिखाना पड़ता है क्योंकि अनू दर्द का जो दवा रहता है दर्द अगर दवा अवा खा लिए तो ठीक हो गया और नहीं खाए तो फिर हमारे इधर बहुत लोग हैं कि इस छोड़ देते हैं एक दो दिन में जो उसका डंक रहता है डंक उसी में टूट जाता है तो फिर दो दिन बाद वो आटोमैटिक वो निकाल लेते हैं अपना पक जाता है तो दिखाने लगता है तो वो निकाल करके डॉक्टर से अपना दवा लेते हैं सूख जाता है और हमारे इलाके में जैसे जो बिच्छी हो गई तो बिच्छी उच्छी मारी तो बहुत लोग को तो चढ़ता है बहुत लोगों को नहीं चढ़ता है तो जैसे जिनको चढ़ गया तो हमारी घरेलू गाँव का ही दवा सबसे पहले उनको पेट भर पानी पिलाया जाता है जितना उनको पानी पीना है पहले पानी पिलाएँ उसके बाद एक आलू लेकर के उसको सील पर अच्छे से पीसा जाता है फिर जहाँ पर बिच्छी ने डंक मारी रहती है वहाँ पर इनको रख करके आलू पीस करके उसको रख के बांधते बांधा जाता है उसके बाद गाँव के लोग हैं झारते हैं जाते हैं वहाँ झारते हैं तो उनका बिच्छी उतर जाता है जो चढ़ा रहता है वो उतर जाता है अगर फिर भी नहीं उतरा तो ले जाते हैं डॉक्टर के पास उनको एक इग्जेक्सन लगवाया जाता है उससे अराम मिल जाता है दर्द उनका दूर हो जाता है फिर चौबीस घंटे में सही हो जाता है फिर क्या है कि अपना गाँव का हमारी जैसे बहुत सी अच्छे हैं और बहुत से खराब कुत्ते हैं मतलब बहुत लोग हैं बहुत कुत्ते हैं काटते हैं बहुत कुत्ते हैं तो साथ में खेलते हैं तो जो अगर कुत्ता काट लिया तो हमारे गाँव का ये है कि अगर कुत्ता काट लिया तो वो उससे पहले उनको क्या करते हैं कि स हमारे गाँव का है कि उनको सात नारा दिखाया जाता है कुआँ सात कुआँ उनको दिखाया जाता है

तो हम लोग जब जाते हैं वहाँ पर भी नहाते हैं नहाकर के घर भी आते हैं तो फिर अगर हम आराम मिल गया तो गाँव का दवाई यही है अगर आराम मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ कुत्ता का इग्जेक्सन भी लगता है तो उससे हमें आराम मिल जाता है और अपने इधर जैसे बिल्ली हो गई बिल्ली तो काटती नहीं है वो जल्दी काटती नहीं हैं बस अगर उसके सामने अचानक अगर पड़ गए तो काट भी लेती है और नहीं तो फूँक देती है आँख भी खराब हो जाता है तो हमारे इधर क्या है कि कई लोगों का ऐसे हुआ था आँख में प्रॉब्लम तो अगर बिल्ली अ सामने आकर अगर फूँक रही है तो उनको सामने से हट जाना चाहिए नहीं तो अगर फूंक देती है तो आँख खराब हो जाता है तो हमारे इधर गाँव का इलाज है गाँव वाले इलाज कल लेते हैं वो भी इलाज करते हैं